बागवानीके लेल हम बहुत तरहके औजारके ऊपयोग करैत छी जेनाकि कोदारि भऽ गेल खुरपी भऽ गेल खंती भऽ गेल कखनो काल कऽ हथौड़ो काज पड़ि जाइया आओर ई जे छै खुरपीसँ हम की करैत छियै माटिके कोरैत छियै माटिके कोरैसँ की होइत छै ओहिमे जमीनमे जते हवा जाइत छै तऽ ओ गाछ कऽ लेल ओते कारगर होइत छै कोदारिसँ सहए मतलब कोदारि कनी खुरपीके पैघ आकार भऽ गेलै ओहियोसँ हम सहए कोरैत कारैत छियै मतलब आओर बहुत पैघ तरहक चीज बना लेलहुँ जेनाकि बहुत तरहक खेत तामि लेलहुँ एकटा खेत मतलब की हमरा तऽ ओतेक नहि अइ छमता जे हम एकटा पूरा खेत तामि लियै किआकी ओतेक हमरा नहि अछि आबके जेनेरशनमे ओतेक पावर नहि छै जे ओ एकटा कोइ खेत तामि लै लेकिन तैयो हम अथी तामि लैत छी मतलब कनी दूर क्यारी बनेलहुँ ओहिमे बहुत तरहक चीज रोपलहुँ जेनाकि अपने लए सब्जी तरकारी ऊपजेलहुँ जे अपने घरके कमसँ कम चलि जाए लेकिन देखि आब तऽ ई सब खाद कला सामग्री सब आब बाजारमे बेसी आबि गेलै से सब्जीके लेल बहुत हानिकारक होइत छै एहि दुआरे बहुत तरहक बीमारियो ऊपजैत छै शरीरमे ताहि दुआरे हम कोशिश करैत छी अपनेसँ ऊगाबी आओर खंतीसँ की करैत छी हम मतलब गड्ढा केलहुँ बहुत अन्दर ओहिसँ ओहिमे किछु किछु देलियै ताहिसँ खंतीके हम एहि ऊपयोग करैत छी सबसँ बेसी तऽ हमरा खुर्पिये काज अबैया किआकी खुरपी छोट चीज छै ओहिसँ बहुत तरहक काज कऽ सकैत छी ताहिके बाद हमरा सबसँ बेसी खुर्पियोके विभिन्न विभिन्न प्रकार होइत छै जेनाकि बेलचा चपटा बला खुरपी तऽ हमरा तैयो बेलचा बला खुरपी बेसी पसन्द अछि